डांसूं घणेई तरीक़े जी थिअनि थियूं कुझु त दर्शक ॾिसी करे नचण टुपण वारा गाना हूंदा आहिनि त हू बि हुन में अची वेंदा आहिनि नचंदा आहिनि टुपंदा आहिनि कुझु वरी थोरा सां भावनाउनि वारा थींदा आहिनि जंहिं में थोरोसो रोयण अची वेंदो आहे माण्हुनि खे अहिड़ा गाना खणंदा आहिनि त घणेई तरीक़ा जा थींदा आहिनि त दर्शक बि हुन तरीक़े सां ई हलनि था ॾिसनि था कि जीअं किथे डांस थिअनि था रोयण वारा कोई हुजनि था जंहिं में थोरोसो अखियुनि में पाणी बि भरिजी अचे थो माण्हू ॾिसी करे कुझु त कॾहिं कॾहिं ख़ुशियुनि जा आसूं बि अची वेंदा आहिनि माण्हुनि खे ॾिसी ॾिसी करे लेकिनि घणेई तरीक़े जा डांस थियनि था त हुन में दर्शक खे पंहिंजी भावनाऊं सभु उन्हनि में जुड़ी थी अचनि ॾिसनि था त उन्हनि खे पंहिंजी कॾहें कॾहें यादू बि नज़र थी अची वञनि यादू थी अचनि कि भई असां बि इअं नचंदा हुआसीं या हुननि खे पंहिंजो नंढो न नंढोपण हुनखे उन्हनि खे यादि तथो अचे कि जॾहिं असां नंढा हुआसीं ऐं हीअं नचंदा हुआसीं या टुपंदा हुआसीं ऐं घणेई ॻाल्हियूं हुजनि थियूं जेके में हू पंहिंजो ॾिसनि था कि कीअं असां बि वॾा थियासीं धीरे धीरे ऐं क कीअं मौजू कयूसीं असांजो परिवार में एतिरा ॼणा हुआ सभु ॼणा मिली करे नचंदा हुआ टुपंदा हुआ किथे त ॾिसंदा आहिनि कॾहें कोई डांस अहिड़ो थींदो आहे जंहिं में मौजू लॻदियूं हूंदियूं आहिनि त ॾिसण वारा बि हुन में अची वेंदा आहिनि ऐं घणेई मौजू कंदा आहिनि पोइ नचंदा आहिनि सिंधियुनि जा गाना ई एतिरा सुठा आहिनि सभु ॼणा मज़ो कंदा आहिनि